हेलो हँ जी सर जी सर नमस्कार हमरा अहाँसे बात करैके छलए जे हम एकटा इच्छुक हम ई खेलकूद सबंधित अहाँसे किछु जानकारी लेबाक छलए जे हमरा क्रिकेट मे बचपने से रूचि छै तऽ ताहि लए के हमरा ई जानकारी लेबाक छलए कि हम केना अभ्यास कय सकै छी हम आओर कि कत्तौ हमरा नामांकन लेबाक चाही आगू खेलबाक लेल जी नहि नहि अखन तक स्वयंसे खुदेसे अभ्यास करै छियै बच्चासब संगे खेलै छियै जी नहि अखन नहि करै छी अखन हमरा मौका नहि भेटलाह हमरा जानकारीके अभाव छै कि कत्तौ जाकए ट्रेनिंग करबिये किसब किट जे होइछे ओकर भीतर किसब उपलब्ध करबिये

जी हमरा लेबाके छै हमरा अखन हमर शादी नहि भेलहै जी जी जी की जी कोन जगहपर भेले अहाँके एकेडमी जी और अहाँके नामांकन शुल्कसब की छै से हमरा बतेबियौ हमरा और किट सबमे किसब लेबाके हेतै जी एखन नहि छै ओहि विषयमे पूछेके छेलह बैट छै कि बाल छै कि और जे ड्रेसिंग जेभी छै हुँ जी जी सर अहाँ खुदेसे प्रशिक्षण देछिये ने हमरा जानकारी भेटल अछि

जी जी जी जी जी अखन त हम रुचि छै आलराउन्डर के जी जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी आ सर शुल्क सबमे किछु छूटो देल जाइए अहाँ ओत्तय